मार्सल आर्ट में आपकी एकाग्रता के स्तर में कैसे सुधार किया और इससे आपकी पढ़ाई में भी मदद मिलती है मार्सल आर्ट आज कल ऐसा ज़रूरी की जगह हो गया है जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अगर रास्ते में हमारे साथ किसी भी तरह की कोई भी घटना घटी अगर उस तरह की जानकारी हमको है मार्सल आर्ट के बारे में तो हम उससे अपनी शरीर की रक्षा कर सकते हैं आज कल कहीं भी हम जा रहे हैं अकेले तो कोई भी दुर्घटना अगर घटी घटने वाली है तो हम सतर्क हो जाते हैं और देखते है कि अगर ऐसा होने वाला है तो हम मार्सल आर्ट के द्वारा अपनी रक्षा कर सकते हैं और इस तरह हम अपने अपने सुधार अपने में सुधार कर सकते हैं उससे बच सकते हैं और उस में मन जिससे हमारी पढ़ाई में भी मदद मिल जाती है ताकि हम आराम से कहीं जा भी सकते हैं अगर कहीं जा रहे हैं अगर पढ़ने ही जा रहे हैं और रास्ते में अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना घटने वाली है तो अगर जानकारी हमें रहती है मार्सल आर्ट में तो उस तरह से हम अपनी रक्षा करके अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकते हैं और इससे हमें कोई दिक़्क़त भी नहीं होनी चाहिए इसीलिए आज कल हर जगह ज़रूरी हो गई है कि मार्सल आर्ट हमें सब भी तो सीखना चाहिए हर जगह हर समय में किसी भी समय में कहीं भी काम आ सकता है इसमें और हमें अपनी रक्षा करने में हमेशा आगे रहना चाहिए ताकी हमें कोई भी ह कहीं भी किसी भी तरह का कहीं दिक़्क़त ना हो कहीं हमें आने जाने में भी कोई तरह की कोई परेशानी ना हो हम निसंकोच होकर बाहर आ जा सकें क्योंकि हमारी इससे हम अपना मदद भी कर सकते हैं और हमारा काम भी अच्छी तरह से हो सकता है हर जगह हमें सफलता मिल सकती है इसलिए हम सब चीज़ सीखने में बहुत ज़रूरी हो जाता है और सीखना भी चाहिए इसमें इस तरह से हमारी हर चीज़ में सुधार किया जा सकता है जिससे हमें स आसानी से हमारी मदद मिल सकती है